सुबह हम चार बजे उठते हैं फ्रेश मैदान हो के उसके बाद लोअर टीसर्ट पहन के हम निकल जाते हैं दौड़ने के लिए हम मैदान मूसी स्टेडियम में जाते हैं वहाँ पर चार पाँच दोस्त हैं हम लोग वहाँ पर दौड़ते हैं चारो तरफ़ रनिंग लगाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से दौड़ के खाली हो के दस मिनट रेस्ट करने के बाद फिर हम वहाँ से आते हैं घर पर आते हैं घर पर मुँह हाथ धो के चाय नाश्ता लेते हैं नाश्ते में लोग भीगा हुआ चना और प्याज़ मिर्च काट के घर वाले मम्मी या दीदी काट के रखे रहते हैं उसके बाद नाश्ता लेते हैं लेने के बाद कहीं हम लोग तो उसके बाद निकल जाते हैं खेती बाड़ी का काम करने के लिए सुबह सुबह और फिर वहाँ से खेती बाड़ी का काम कर के फिर घर आते हैं उसके बाद फिर नहा धो के हम अपने रूटीन पर निकाल जाते हैं मार्केट यही सब और स्वास्थ्य दौड़ने से स्वास्थ्य फिट रहता है लोगों का पेट निकल जाता है तो दौड़ते हैं तो दौड़ने से स्वास्थ्य सही रहता है पेट अंदर हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती स्वास्थ्य में और मेन शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो शरीर ज़्यादा रोग दूर हो जाता है पसीना निकलना ज़रूरी है दौड़ने से शरीर स्वस्थ मज़बूत रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है हार्ट अटैक जैसी कई बीमारी का ख़तरा कम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती भोर सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो एक ग्लास पानी पी के तभी बाहर निकलते हैं और ये नहीं है